जय झूलेलाल हलो किथां था ॻाल्हाइयो हा ॿुधायो हा हुनजी घणी लिमिट आहे ऐं ॿियो चार्जेस या एनी फॉरमल्टियूं कहिड़ियूं आहिनि

हा पर ॿियूं पिंक त हिनखां वधीक हा मिक्स थींदियूं तव्हांजी ऐं इनखां सवाइ ॿियूं त न के चार्जेस कटीन्दा हा

त इहा असां अॼ ई था कयूं ॿिए कंहिं ॾींहुं करे था सघूं छो छो त मूंखे घरु मां सलाहि करे परमिशन वठणी आहे पोइ मां तव्हांखे ॿुधाए सघां त उहो हा

ऐं हुन लाइ मूंखे कहिड़ा डाक्यूमेंट्स कुझु सबमिट करणा पवन्दा तव्हां ॿुधायो हा मां तव्हांखे सुभाणे फ़ोन करे ॿुधायां थी घर में सलाहि सुत करे इएं न पोइ तव्हां तव्हां मुंहिंजे घरु अचिजो उहे फॉम खाणी त मां तव्हांखे सबमिट करे ॾींदमि थैंक्यू मेडम जी ॿियो मां तव्हांखे कुझु घर में सलाहि करे तव्हांखे पुछन्दमि मूंखे ॿियो बि लोन कढाइणो आहे कुझु बिज़नस जे लाइ हुन जूं चार्ज कीअं लॻंदियूं तव्हां जॾहिं मुंहिंजे घरु ईन्दव मां तव्हांखां हुनते कुझु ॼाणु वठन्दमि ओके मेडम ओके थैंक्यू